السلام علیکم آپ نجیبہ باجی بول رہے ہیں گھر پہ سب ٹھیک ہے خیریت سے ہے پانی پلانٹ سے ہیں ہم پانی پلانٹ سے بول رہے ہیں دیکھیے پانی کو جو نا فضول خرچ مت کیا کریے اور پانی کو اچھے سے دیکھا بھال کریے کرا کریے کہ بچے سب پانی زیادہ نہ خرچ کرے ادھر ادھر پانی نہ پھینکے اور پانی کی سپلائی بچے پر بھی استعمال دیکھا کریے کہ یہ سب پانی کو زیادہ نہ پھینکے بڑوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ بڑے چھوٹے کو پانی کا طریقہ بتائے اور فضول پانی نہ پھینکے آج کل کے بچے وہ دیکھتے ہیں موٹر چلا کے چھوڑ دیتے ہیں بے فضول پانی جہاں تہاں جاتے رہتا ہے پانی کا بچت کیا کریے کپڑا بھی کپڑا بھی دھوا کریے تو کم پانی خرچ کیا کریے پانی ایک ایسا ہے کہ ہم لوگ کو پانی بہت اہم چیز ہے آپ بھی کم خرچ کریے اور اپنے آس پاس بھی سب کو بتائیے پانی زیادہ نہ خرچ کرے زیادہ ادھر ادھر نہ بہائے آگے سے خیال رکھیے کہ اتنا پانی نہ بہائے ای سب پہ دھیان دیجیے ٹھیک ہے السلام علیکم